खोनादों गायग्राया थ' माबा लै दा

गायग्राया जाय गायग्रा लांदां गैला गायजोब्बाय बे माइ गायग्राखौनो माबा माथो गय बागानबो गायलाय लाङो माइ गायग्राखौनो गय गायलाय लांबाय खिसुमानफ्रा बारा जालालै माइयानो हासारजों बाहायला बायो दाना हासार बाहायजोब्बाय सोरखारनि हासार बाहायो दाना ट्रेक्ट'रजों होलाबायबाय ट्रेक्ट'रजों एवबाय बेसर फोथ'वाखै रावबो फोथ'लायाखै दा एवगासिनो मानसिफोरा फोसिगोन बारा गोबाव गैला

फाथोआ सोरनाबा जायो सोरनाबा जाया बिदिनो गोजौ गाहाय थायो ना फोनायालाय बयबो फैदोंमोन दुब्लिमानि दुब्लिबारियाव आबादाथ' जादों इसे हासार बाहायोबा जायो हासार बाहायोबा जायो फाथोआ दामा बेयो आथार'स' सथ'रस' थांदोंनो लै बेबायदि थाङो ओइ फाथो नायै फाथो माइआथ' दा आदस' माइ नायै माइ साराय आथस' थाङो सोरबा साथि सुत्थुर साइथ थाखा मानो माइया जोसा माइआ हाजार थाङो फास्स' ओइ बे दस बिस थाखा मुथा थाङो दा बिस थाखा मुथा मुलाफोरा दा मुथाबो गिदिर गिदिर जालाबायो ना दस थाखा मुथा मोनबाय दस थाखा मुथा मोनो दा आरामसे मोनो दा दस थाखा ओं अ बायफैदो है बे बाजारावथ' बिराद मेल्ला मेल्लाथार मैगं थाइगंआ फुल कबि ओंखारबाय अल कबि ओंखारबाय दामा बारा थ्रिस सल्लिस थाखा केजि आरो माबायाव आधा केजियाव आरसि थाखा केजि थाङो थाङो

फान्थाव आरिबो थ्रिस थाखा सल्लिस थाखा बिस थाखा केजियाव मोजां मोजांआ मैगंआ

खोनाबाय नै बे माबाफ्रा दे होनबालाय थांसैबा दोननोसै